हमरा सुनी एकबार नदीमे नहवैला गेलो रहियै ने तऽ वहाँ डूबै नौबत आबी गेलै बचेलकै कोइ एगो दीदी छलै वही बचेलकै वही हमरा हेललो सिखेलको रहै केनहो जान बचेलिऐ अपनो बहुत बड़का नदी छलै नहबैमे बस अन्दर चली गेलिऐ पता नहि चललै आ डूबै लगलिऐ जान चली जैतै लेकिन ओ बचेलकै हमर जान इसलिए बोललकै की हेलैल आना चाहिए तहु सीखी ले तऽ ओएह हमरा हेलैला भी सिखेलकै अगर म हेलैला नहि जनतिऐ तऽ हमरा जान नहि बचा सकतिऐ और इसलिए हमरो लगलै की हेलेला सीखना चाहिए तभी हम अपनो भी जान बचा सकबै आओर लोगो आओर जान बचेबै आ जे अगर ओकरा हेलैला नहि ऐतिऐ तऽ ओ हमरा जान नहि बचा सकतिऐ इसीलिए हेलैला आना चाहिए नदीमे किसी भी समय अगर बाढ़े आबी गेलै गाँवमे सब सब तरहके घटना होइ छै इसलिए हेलैला आना चाहिए आदमीके पानि वास्ते मरीयो जाइ छै आओर पानिमे डूबी भी मरी जाइ छै इसीलिए पानिमे हेलैला आना चाहिए नदीमे छोटा ही काम छै कोइ बड़का काम नहि छै इसीलिए सीखना चाहिए ओकरा ओ सिखेलकै आओर बोललकै से आना चाहिए हेलैला रास्ता अपनो मदद करए सकै छै आओर लोगो आओर मदद करए सकैत छै अपनो जान बचा इसीलिए लगलै हमराके हेलैला आना चाहिए